मूंखे स्विमिंग ॾाढो जाम वणंदो आहे ऐं हिनमें मूंखे इनजे लाइ बि वणंदो आहे की उनसां मुंहिंजे शरीर में फ़ुर्ती ईंदी आहे ऐं पाणीअ में तरण जी अलॻि अलॻि विभिन्न कलाऊं हूंदियूं आहिनि कई प्रकार सां मां तरे बि सघां थो त कुल मिलाए मूंखे हीअ आहे स्विमिंग ॾाढी सुठी लॻंदी आहे तरण जो बि अलॻि ई आहे आनंद आहे ऐं क्रिकेट क्रिकेट मुंहिंजो आहे अति प्रिय खेल जंहिंमें मूंखे टीम सां गॾु करिणो आहे टीम पंहिंजे हिसाब सां सभु मिली करे कंदा आहिनि त टीम वारा जेके सहभागी आहिनि उनसां हिकिड़ी टीम जुड़ंदी आहे ऐं हूअ अॻिते वधंदी आहे